مجھے اپنے اسکول میں کام کے لیے ایک لیپ ٹاپ دستیاب ہے کیونکہ جیسے آج کل اسکول وغیرہ میں آپ کو معلوم ہی ہے زیادہ تر کام آن لائن ہوتا ہے تو وہ سب کام کرنے کے لیے مجھے ایک اچھے قسم کا ایک اچھی کمپنی کا اچھی کانفیگریشن کے ساتھ کم سے کم آٹھ جی بی ریم اس طریقے کا کسی اچھی کمپنی کا اچھا اور سستا لیپ ٹاپ دستیاب ہے جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں کہ اس کی انٹرنل میموری اور اس کا جو ڈیٹا کا پیکج ہے اور اس میں کتنا ڈیٹا ہم اپ لوڈ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کم قیمت میں مجھے مل جائے تو میں نے ایک آن لائن سائٹ پر یہ ساری خصوصیات درج کیں ہیں اور ایک اچھے سستے اور بہتر کانفیگریشن کے ساتھ مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو مجھے اس میں کافی مدد ملی اس ویب سائٹ کو براؤز کرنے کے بعد اور جو میری ضروریات تھیں لیپ ٹاپ کے متعلق وہ مجھے مل گئیں شکریہ